ہاں بولیے نہیں تو میم ہم تو نہیں دیکھے ہیں ہم تو سب کپڑا دیے تھے پتہ نہیں لیکن ہم سب آئرن کر کے آپ کو پہنچائے تھے مس میم ٹھیک ہے لیکن ہم پہنچائے تھے بس ٹھیک ہے میم ٹھیک ٹھیک ہے دیکھ کے بتائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے دیکھ کے بتائیں گے ٹھیک ہے دیکھ کے بتائیں گے دو دن کے بعد بتا دیں گے ٹھیک ہے ہاں بتا دیں گے کوشش کریں گے میری بھی بہت کام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ گھبڑائیے نہیں بتا دیں گے آپ کے کپڑے مل جائیں گے ٹھیک ہے میم نہیں ہوگا ضرور